नमस्ते

हाँ मैडम बोलिए

कारण मतलब घर के लिए लेनी है या फिर यह शादी विवाह में लेने के लिए ले रही है

अच्छा

ओके आपका बजट कितना होगा अभी या ई एम आई पर लेंगी या फिर कैस वेस करके

फेम मैम देखिए फेमिली या फेमिली के लिए अगर आपको पर्सनली कार लेना है तो वरना ले लीजिए इसका मतलब यहाँ पर आपके एरिया में चलने वाली बढ़िया कार है और एक यह हम मतलब लक्ज़री कारों में एक है कार

नहीं चल बैटरी वाली लेना चाह रही हैं तो देखिए वह इलेक्ट्रिक वाली कार में तो फ़ायदा है कि आप चार मत लगाकर चला सकती हैं लेकिन जब बाद में सर्विस चार्ज होता है उसका वह ज़्यादा हो जाता है एमाउन्ट फिर उसको वर्क आपको बहुत कुछ आपको सोचना पड़ेगा तो ऐसे पेट्रोल कार लीजिए ना जिसका मतलब तुरंत अपना सर्विस कम रहेगा इसका चार्जिंग वग़ैरह और पेट्रोल के साथ सी एन जी भी ले सकती हैं कुछ कारों में आ गया है ऐसा वरना में लगा लगाया मिल जाएगा तो सी एन जी रहेगा तो उसका ब्रेक ऑइलिंग वग़ैरह भी सही है हाँ और आप बोलें कि टीचर आप बोलें आप बोलेंगे टीचर हैं तो इसके लिए और मतलब फायदेमंद रहेगा कि आप कम रुपये में ज़्यादा मतलब ट्रैवल कर सकती हैं और क्या डाउन पेमेंट करके ले लीजिएगा ई एम आई पर आप तो कैस पूरा पेमेंट तो कर नहीं पाएँगी दो तीन लाख तक या दो तीन लाख आप पेमेंट कर दीजिए पहले उसके बाद आप फाइनेन्स कर देंगे नहीं एक दम कोम्फर्टेबल गाड़ी है मतलब हमारा विश्वास करिए ना कवल्टी की कोई भी आपको दिक़्क़त होगी आप पहले आइए टेश्ट ड्राइव पर जाइए नहीं पहले पहले आइए आप टेस्ट ड्राइव पर जाइए हम आपको सब कारों में बैठाकर दो तीन किलोमीटर तक ट्रैवल करा कर फिर आपको फील कराएंगे किसमें कैसा मतलब महसूस होता है बैठने पर अगर आपको कम्फर्टेबल होगा तभी आप लीजिएगा कोई ज़ोर ज़बर्दस्ती नहीं है

क्या आ आप बस

यह यह बताई यह बताई

यह बताइए कि आपको कौन सा कलर चहिए कॉफी कलर की कॉफी कलर भी क्या आप तो आप तो कलर तो बहुत ही यूनीक में रखी हैं लेकिन इनको हम मंगा देंगे ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सोरूम में वाईट कलर की है ब्लैक कलर की है और वह रेड कलर की है लेकिन यह वाली कलर तो मंगा ही देंगे

आप लेंगी कि नहीं लेंगी यह बता दीजिए पहले ठीक है आप बता कर हमको कल करें ठीक है